ہلو کیا آپ حمزہ علی شان سے بات کر رہے ہیں جی میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آپ کے ریسٹورانٹ سے تین بٹر نان اور ایک بٹر چکن کا آرڈر دیا تھا جی وہ مجھے ابھی مِلا میں نے آپ کو تین بٹر نان کا آرڈر دیا تھا اور اِس میں صرف دو بٹر نان موجود ہیں جی اور پیکیجنگ بھی کُھلی ہوئی ہے جی ہاں اور بٹر چکن میں تیل کی مقدار بہت زیادہ ہے جی میں کم تیل کا کھانا پسند کرتا ہوں برائے مہربانی یہ آرڈر واپس لے لیں اور مجھے میرا ریفنڈ پیمنٹ واپس لوٹا دیں جی آپ کا بہت شُکریہ